मेरा सास को साठ साल उमर हो गया है वृद्धा पिंसिल मिलता है लेकिन चार सौ रुपया मिलता है उससे क्या होने वाला उससे जास्ती जो मिलता तो कोई काम तो करते सुनते हैं कि इंदिरावास मिलता है इंदिरोवास मिल जाता तो घर बना लेते ग़रीब आदमी हैं कुछ तो रहने के लिए जगह हो जाता आँय पन्नी टांग कर रहते हैं ग़रीब के लिए तो कुछ हेल्प होना चाहिए आँय लेट्टिंग सबको मिला है सरकारी आँय ब हमको भी मिलता त हम भी तो बना लेते बारह हज बारह हज़ार रुपया लेट्टिंग का पैसा मिलता है आँय क्या कहता है ग़रीब आदमी हैं होस्पीटल सुनते हैं सरकारी जहें तहें खुला हुआ है लेकिन का कौन सुविधा है कोई सुविधा नहीं एगो वोही सर्दी खोकी बुखार का इलाज चलता उसी में सब उप सुविधा रहता तो इलाज बढ़िया से चलता जैसे मेरे पति का तबियत खराब है आँय दूर जो जाते हैं इतना पैसा लगाते हैं ओई सरकारी में हर मदद हर चीज़ होता ता क्या ज़रूरी था आज हमको परावेट में जाने का ग़रीबी आदमी है सरकारीये में दिखाते सरकारीये में सब सुविधा रहता तो कुछ दवा सरकारी से कुछ दवा पराबेट से लेते हैं त इल खाते हैं तो थोड़ा आराम है सरकारी के नियम क्या है जो हर चीज़ होना चाहिए सरकारी को हर कुछ होना चाहिए लेकिन यहाँ तो कुछ होता नहीं है सरकारी को सरकार को कुछ होता नहीं है सरकारी चीज़ तो देता नहीं जैसे जीविका में जुड़े हुए हैं तो ग़रीब आदमी हैं क्या करें तो ये जीविका में से उठाकर कुछ कुछ काम करते हैं ग़रीब आदमी हैं तो जीविका में से उठाते हैं त कार वार करते हैं कुछ दुकान छोटा मोटा खोले हुए हैं उसी दुकान से कमाते हैं खाते हैं आ वही जीविका में भरते हैं सो इसीलिए जो सरकारी योजना कुछ आना चाहिए कुछ लाभ होना चाहिए तो लाभ तो यहाँ सरकार तो बहुत कुछ दिए हुएँ हैं लेकिन यहाँ मिलता कहाँ हैं कुछ मिलता है कुछ म नहिए मिलता है तो इसलिए बोलते हैं कुछ सरकारी चीज़ दीजिए जो लाभ होए हाँ फ़ायदा होए सो और क्या कहता है जीविका में से पैसा उठाते हैं तो बाल बच्चा ग़रीबी आदमी है पढ़ाते लिखाते हैं और पढ़ा पढ़ाते लिखाते हैं तो पढ़ाई लिखाई कराते हैं और क्या कहता है स तो क्या जीवको में धीरे धीरे भरते एक बार तो नहिए भरते ग़रीब आदमी हैं कहाँ से भरेंगे एक बार लेते हैं पैसा धीरे धीरे भरते हैं सो जीविका में और तो